ہلو سر جی میں ایک ٹریول ایجنسی چلاتا ہوں اور مجھے جی ایس ٹی چاہیے جی سر جی جی اس کے فائدے کے بارے میں بتائیں کچھ جی جی اور کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے اس کے بارے میں بھی مجھے بتا دیں آپ جی جی بالکل سر بالکل جی جی سر جی جی جی سر جی سر جی نہیں نہیں ٹریول ایجنسی ہے سر جی جی جی سر جی سر جی او نہیں نہیں جی جی جی سر جی سر جی جی جی جی جی ارادہ نہیں ہے مظفر نگر میں ہے کھولنے کا ٹریول ایجنسی کا جی جی جی جی ایس ٹی چاہیے جی ایس ٹی جی اور کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے وہ بھی آپ مجھے بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی جی جی جی سر جی سر نا نا نہیں نہیں نہیں سر نہیں سر جی جی جی جی جی بالکل جی جی جی ٹریول ایجنسی سر جی جی جی مظفر نگر مظفر نگر جی جی جی جی سر اور کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے وہ بھی آپ بتا دیں جی جی نہیں نہیں سر نہیں سر نہیں سر جی جی جی سر جی سر جی سر جی جی جی سر جی سر جی کیا کیا ڈاکومنٹس لگیں گے وہ بھی بتا دیں سر مجھے آپ جلد سے جلد جی جی سر جی سر جی وہ بھی ہے جی جی وہ بھی ہے جی جی وہ بھی ہے جی جی جی سر اچھا یہ تین ڈاکومنٹس لگیں گے جی جی جی جی جی جی جی جی بالکل سر نہیں نہیں نہیں سر نہیں سر جی جی سر جی سر جی جی سر جی جی سر جی سر جی جی جی ٹریول ایجنسی ہے سر اس کو کھولنا ہے جی جی نہیں نہیں نہیں سر نہیں سر جی جی سر جی سر جی ٹھیک ہے سر جی جی سر جی سر ٹھیک ہے مدد کے لیے بہت بہت آپ کا شکریہ